पुराय लॉकडावनांत हांवें झूम नाजल्यार गुगलमीट असल्या ऍपां विडियो कॉल विडियो कॉन्फरेंस हांवें यूज केला शिकपाक सुद्दां यूज केला कित्याक आमच्या लॉकडावनान स्कूल सगळें बंद आशिल्लें कॉलेजीस बंद आशिल्ले टिचर्स आनी ट्युशन टिचर्स ह्या एप्सान सामकें आमकां शिकयताले बोडार बरयताले पूण सगळें ऑनलायन आशिल्लें आमचे आनी कॅमरा आनी मायक बंद आसताले आनी टिचरांचे कॅमरा माईक ऑन आसताले ते बसून शिकयताले हय आमी खूब यूज केला म्हज्या तरी जॅनरेशनान सगळ्यांनी यूज केला हो ऍप खूब फायद्याचो आसता आमकां लॉकडावनान जेन्ना मेळपाचें परमिशन नाशिल्लें कोणाक मे घराच्या भायर वचपाक नाशिल्लें आमी आमच्या रिलेटिव्जां वांगडा फ्रॅण्डजां वांगडा सगळे विडयो कॉल विडयो कॉनफरन्सान उलयला आतां वॉट्सएप सुद्दां ते विडयो कॉलाचे ऑप्शन दितात पूण मोस्ट फेमस गुगल विडयो कॉनफरन्साक मिटिंगजाक म्हळ्यार गुगलमीट नाजाल्यार झूम कॉल हांकां सगळ्या झुमाक जाल्यार स्पॅशली मँबरशीप दिवंक जाय बरें सायन ईन करूंक जाय आनी तांचे प्रोसिजर आसा लॉग ईन जावपाक पूण गुगल मीट म्हळ्यार खूब सोवाय सोंपाय खूब सोंपें गुगल मिटान आमकां कितले पन्नास नाजाल्या शंबर लोक एका वांगडा विडयो कॉनफरन्स करूंक शकतात हांवें सुद्दा एकदां गुगल मिटार एक प्रॅजण्टेशन दिलां एक एस्ट्रॉनोमी टॉपिकचेर हांवें बाकीच्या लोकांक एक प्रॅजण्टेशन दिलां ते सगळे तांचे मायक आनी कॅमरा ऑफ करून आशिल्ले आनी गुगल मीट झूम ह्या ऍप्सान तुका आपल्या स्क्रिनार कितें जाता तें प्रिजँट करून एक्सप्लेन करूंक शकता हो एक बरो फायद्याचो फिचर असले आनी भरपूच फिचर्स आसात फिचर्स म्हणूंक गेल्यार जर तूं आपल्या मॉब कॅमरा ऑन केल्यार तुजो बॅग्रावण्ड चेंज करूंक शकता गुगल मिटार नाजाल्यार तुजो वॉयस जर बॅग्रावण्डान आनीक खूब डिसटबन्स आसा जाल्यार ताका एक फिल्टर आसा तो फिल्टराचे बटन दामल्यार बाकीचे सगळे वॉयस कॅन्सल जातले आनी फक्त तुजो वॉयस आयकपाक येता असले भरपूर इनोवेटीव आनी इंट्रस्टींग फिचर्स आसात हें सगळें आमी यूज केला आनी हांव म्हाज्या फ्रेंड्जां वांगडा उलयताना हांव गुगल मीट नाजाल्यार झुमान नाजाल्यार डिस्कॉडार नाजाल्यार वॉट्सएपार सगळे सगळे प्लॅटफॉमान तांकां हे ऑप्शन्स आसा इन्स्टग्रॅमार सुद्दा आमी विडयो कॉनफरन्स विडयो कॉल करूंक शकता आमी लॉकडावनान आमचे रिलेटिव्ज आमचे ग्रॅणपॅरंट्सां वांगडा जे आमकां मेळूंक ना दिसूंक ना तांच्या वांगडा आमी उलयला तांच्या वांगडा उलोवन उलोवन आमकां बरें बरें पडटालें आतां आमी हांवें एकदां म्हज्या आण्टीगेर ते विलेजान गेल्ले आमी आमी थंय इच ते रिमोट जागा आशिल्ली आनी थंय इंटरनॅट कनॅक्शन तितलें बरें नाशिल्लें

हाच्या खातीर लो इंटरनॅट खातीर म्हजो वॉयस सुद्दा क्लियर नाशिल्लो हांव कितें म्हणटा तशें दुसऱ्याक सामकें आयकपाक येनाशिल्लें आनी म्हजें दुसरें हांवें जे कोणाक कॉल केल्लें तेंच सुद्दा तोंड आनी तांचो आवाज क्लियर नाशिल्लो एक मातशें डिफिकल्ट जाल्लें आनी उलोवपाक कन्वजेशन होल्ड करपाक मातसो त्रास जाल्लो हे त्रास आमी कम्पिटली अवॉयड करूंक शकता आमी रियल लायफ जेन्ना मेळून उलयता तेन्ना पूण लिय रियल लायफ आन मेळून उलोवपाक आमकां जायना तेन्ना आमी विडयो कॉल यूज करतात आतां विडयो कॉनफरन्स आमी रिमोट जाग्यार करताना कण्टिन्युअस तो विडयो कॉल कट जातालो कट जालो कट जातालो किद्याक आमकां नॅटवक बँडवीट मेळनाशिल्लें तेन्ना बँडवीट सामकें मेळनातेन्ना फ्रिक्वंसी ऑफ जाता आनी फ्रिक्वंसी ऑफ जाता तेन्ना विडयो कॉल कट जाता म्हुणून म्हाका परत परत परत परत कॉल करचें पडटालें पूण जेन्ना हांव म्हज्या घरा आसताना सिटीन आसता तेन्ना म्हाका बरें रेंज मेळटा तेन्ना बंरे रेंज मेळटा म्हाका कॉल सामकें होल्ड करपाक मेळटा जर लोग मिटिंगजान कंपनीचे मिटिंगजान सीईओ बी आसता पळय तेन्ना लॉकडावनान सगळ्यांनी विडयो कॉनफरन्सान आपले व्हडले व्हडले डिसिजन्स केलात आ सी कंपनीज यूज करतात टिचर्स स्कुलांत शाळान नाजाल्या ट्युशन ते सगळ्यांनी विडयो कॉनफरन्स यूज यूज केलात इवन आमी फ्रँड्स सगळे गेमींग करपाक विडयो कॉनफरन्स केलात आमी दुसऱ्यांचे बड्डे मनोवपाक जर ते दुसरे देशांत आसात आनी आमी तांकां हॅप्पी बड्डे सींग करपाक विडयो कॉनफरन्स यूज केलात हें सगळें म्हळ्यार विडयो कॉनफरन्साचे आ म्हाका आवडलें जे आमी वांगडा नासतात दुसऱ्या देशान आसता आमकां उलोवं शकता मेळोवंक शकता तोंड पळोवंक शकता पूण म्हाका जें आवडूंक ना म्हळ्यार तें जर इंटनॅट बरें ना जाल्या उलोवंक शकना आनी जें तूं रियल लायफान मेळटा आनी उलयता दॅट यू काण्ट तें तूं कम्पॅर करूं शकना जें विडयो कॉलान करता किद्याक रियल लायफान म्हळ्ळ्यार तें बरें जाता